مہندرا تھار ٹاٹا نیکسون رنالڈ کیویٹ اسکوڈا کوشک ایم جی ہیکٹر بی ایم ڈبلو ایکس فائیو ہیونڈائی ایلنترا نشان الٹما